जब मैं गा रही होती हूँ तब जो हारमोनियम या तबला उस समय जो भी इन्सट्रूमेंट बजता है उसकी अगर हारमोनियम रहता है तो उसके स्वर के साथ और अगर तबला रहता है तो उसकी थाप के साथ अपनी आवाज को मिलाकर ओर एडजस्ट करते हैं